हेलो हाँ हेलो आवाज़ सुन रहे हैं ना हमको जो है ना कपड़ा सिलवा कपड़ा सिलवाना है अर्जेन्टली शादी है इसलिए जो है अच्छा अपना ढंग से सी दीजिएगा आप हमको दो रोज हाँ दो रोज के अन्दर चाहिए और कपड़ा भी हमको चाहिए समझे आप कैसा बेचता है अच्छा आप लोग जैसे आपके पास कारीगर सब अच्छा है

हाँ क्या हो जाएगा

कॉस्टली कितना कितना लीजिएगा कितना लीजिएगा हाँ हज़ार रुपया बहुत महँगा बोल रहे हैं इतना महँगा ले लेता ज़्यादा माँग रहे हैं आप हज़ार रुपया बहुत भैया एक शर्ट पैन्ट का जो है मानकर चलिए पाँच सौ रुपया है आप हज़ार माँग रहे हैं तो ज़्यादा माँग रहे हैं ना अच्छा पाँच सौ तो देबे करता है लेकिन आप हज़ार माँग रहे हैं ना

अच्छा अच्छा छह सौ रुपया ले लीजिए

दो रोज का समय दे रहे हैं ना दो रोज परसों हमको दे दीजिए अच्छा हमको दूसरा टेलर करना पड़ेगा आपको छह सौ रुपया दे रहे हैं आप कह रहे हैं नहीं

एक काम के लिए कितना कुछ कम कुछ कम कीजिए ना कितना कम कीजिएगा ठीक है ठीक है बात करेंगे आकर